असांजे देश भारत में अ घणेई अ भाषाऊं तरह जी भाषाऊं ॻाल्हाइ वेंदियूं आहिनि

हर सूबे में काथे बि वञ नई भाषा में माण्हू ॻाल्हाईंदा रहंदा आहिनि लेकिन ख़ासियत इहा आहे असांजे भारत में की सॼी मिली झूली इअ भाषाउनि जो प्रचार थींदो आहे हर जॻह ते नई भाषा थियण जे करे कोई मुश्किलातु न ईंदी आहे हर कंहिं माण्हू खे चङी भाषाऊं ईंदियूं आहिनि असांजे सिंधीअ सां में बि ॻाल्हाईंदा आहियूं त पंजाबी में ॻाल्हाईंदा आहियूं त मराठी बि थोरी घणी ॻाल्हाईंदा आहियूं गुजराती बि ॻाल्हाइ वठंदा आहियूं हर माण्हुअ खे केतिरी भाषाउनि जी जानकारी आहे असांजे भारत में इहेई असांजी भारत जी खूबी आहे